तो अभी हम टैरेस बागवानी और साधारण बागवानी में अंतर बता रहे हैं टैरेस बागवानी वो होता है जो छत के ऊपर लगाया जाता है वह केवल गमला होता है उस गमले में मिट्टी को हम भर देते हैं और उसमें तरह तरह के फूल लगाते हैं कुछ जो

तो इसमें यही अंतर है कि जहाँ नीचे जगह की कठिनाई होती है जहाँ जगह संकीर्ण होता है छोटा जगह होता है और हमें चाहत होती है कि हमें भी बागवानी लगाना है फूल लगाना है तो उसके लिए हम छत पर दो चार बस जगह के अनुसार छत के किनारे किनारे हम गमला में मिट्टी भर देते हैं और उसमें फूल लगाते हैं उसमें यह निगरानी देना होता है कि समय समय पर पानी मुख्य रूप से देना होता है जैसे आँधी तूफ़ान है उसमें कभी कभी क्या होता है कि अधिक आँधी आने से हवा आने से वह मुरझा जाती है अधिक धूप लगने से भी मुरझा जाती है समय से अगर हम उसमें सिंचाई नहीं करते हैं तो उसमें भी वह मुरझा जाती है या सूख जाती है तो टैरेस बागवानी जहाँ जगह नीचे की जगह जब कमी होती है नीचे जगह नहीं होता है जो शहर में होता है शहर में नीचे मिट्टी का जगह बहुत कम ही दिखाई देता है सब होता है फर्श बना हुआ रहता है वो ठोस बना हुआ रहता है इसीलिए वो टैरेस बागवानी वहाँ यानि छत पर जो है सो गमला में फूल लगाया जाता है और साधारण बागवानी जहाँ देहात है जहाँ शहर में अधिक जगह है जहाँ मिटटी का स्थल है उसमें हम आस पास में लगाते जिसमें जिस घर के आस पास अपने आंगन है जहाँ मिट्टी है उपलब्ध है वहाँ हम साधारण बागवानी बनाते वहाँ हम फूल कई तरह के फूल लगाते हैं जिस फूल के शौकीन है जो हमें देखने में या सुगन्धित होता है उसको हम लगाते हैं उसमें सिचाई करने में सुविधा होती है उसकी देख रेख करने में सुविधा होती है और टैरेस बागबानी कि अपेक्षा साधारण बागवानी थोड़ा सुविधा जनक होता है और उसकी देखभाल हम अच्छे ढंग से कर लेते हैं बार बार नज़र उस पर पड़ती है उसकी सिंचाई करते हैं उसका संरक्षण करते हैं